हेलो हाँ भैया जी भैया मिल जायेगा न टमाटर देशी चाहिए या विदेशी वाले चाहिए देशी वाले भैया अभी तो एक सौ चालीस रूपये चल रहा है और विदेशी एक सौ बीस रूपये चल रहा है अरे भैया हमें तो खुद यही भाव मिल रहा है हमें भी खुद नहीं पड़ रहा आज कल क्या पता सरकार ने रेट बढ़ा दिए तो वो हमारे ऊपर भी बढ़ा दिए हैं हमें भी यही बाज़ार मंडी में यही रेट मिल रहा है हम इसपे सिर्फ पाँच दस रुपए ही कमा पा रहें अरे भैया इतनी तो लागत ही है भैया इतना तो हमें पड़ ही रहा है इतना तो हमें पड़ रहा है फिर हम जब बेचेंगे तो हम कमाएंगे क्या फिर जो रे भाव टू भाव बेच देंगे तो और उनके फिर वो पता नहीं बस वा अभी फ़िलहाल में छोटे वाले तो ख़तम हो गए यार उनका रेट थोड़ा सस्ते थे तो वो कम निकल गए अभी बचे हैं लाल वाले बड़े बचे हैं हमारे पास तो आप बताएं एक सौ चालीस रूपए पड़ रहा अभी तो रेट तब भी थोड़ा सा मद्दा है नहीं तो अभी कल परसों तो एक सौ पचास किलो थे भैया दो तीन किलो लेना है तो भैया एक सौ पैंतीस रूपए किलो लगा पाउँगा इससे ज़्यादा तो मेरे को भी नहीं पड़ रहा हाँ कम से कम पाँच रुपए तो कमाऊं मैं क्योंकि मेरी लागत ही इतनी नहीं पड़ रही मुझे आप बताएं फिर क्या करें नहीं न यार भैया समझो न क्योंकि मुझे खुद नहीं पड़ रहा इतना रेट नहीं तो मैं तो करी लेता मैं तो चाही रहा हूँ न मेरा माल बिक जाए आप बताएं फिर अरे भैया आप समझिए न चलो मैं देखता हूँ कि मेको पड़ जाता है तो कितने किलो लेना है आप ये बताओ अच्छा चलो ठीक है मैं कर देता हूँ एक सौ तीस ठीक है चलो ठीक है ठीक ठीक ठीक है ओके